जैसे पशुपालन में जैसे भैंस हुआ तो भैंस का जो दूध निकलता है तो उसको बेचा जाता है तो उसमें से पैसा आता है उसका गोबर ओबर जो रहता है उसको भी बेचने पे पैसा मिलता है गाय हुआ भैंस हुआ ये दोनों में दूध मिलता है उसको वो अपना मतलब खर्चा निकाल लेती है दूध देकर तो उसको हम लोग उसके दूध के पैसे से चोकर ओकर लाते हैं भूसा ऊसा लाते हैं तभी पे पैसा बच जाता है तो ये हुआ और मुर्गी जो रहती है मुर्गी अंडा देती है या मुर्गी या बत्तख तो उसको हम लोग बेचकर उसके लिए चारा लाते हैं उसमें भी पैसा हम लोग को बचता है तो सब अंडा देती है तो अंडा बेचकर हम लोग कम लेते हैं फिर जैसे बकरी हुआ तो बकरी बच्चा उच्चा देती है तो जैसे दो बकरियाँ है तो दो बच्चा दी तो चार हो गया तो वैसी वैसी मतलब वो अपना परिवार बढ़ाती हैं तो जब ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग बेचकर जैसे बकरी वकरी हुआ उसको हम लोग बेचकर उतना पैसा हम लोग कमा लेते हैं यही पशु पालन में पैसा बचता है